ट्रॅव्हलिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी आनी मागे भोंवपा फाटल्यान म्हणल्यार एक्सप्लोरेशन इज माय प्रायम टास्क आफटर ट्रॅव्हलिंग तितूंत भितर हांवें खुबश्यो ट्रॅव्हल्स केल्ले आसा तातूंत भितर मेजर्स म्हणल्यार केरला मागीर औरंगाबाद मागीर म्हाराष्ट्राचे मॉस्ट ऑफ द पार्ट्स हांवें विजीट केल्ले आसा मागीर खंय तें मुंबय पुणे बेंगलोर किंवां कांय सिटीज ज्यो आसा त्यो भोंविल्लो आसा आनी हातुंतले जे प्रायम लॉकेशन्स जे एक्सप्लोर केला तें म्हणल्यार केरला केरला वोज वन ऑफ माय बेस्ट मेमरिज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू बट एज फार एज माय रिसंट ट्रॅव्हल इज रिलेटीड तो म्हटल्यार म्हजो औरंगाबादचो टूर औरंगाबाद हांव गेल्लो म्हणल्यार खातीर बट थंय हांवें खुबशे प्लेसीज एक्सप्लोर केले लायक केव्स मागीर शॉपिंग मॉल्स मागीर डिफरंट कल्चर्स आनी ह्या टुर्सांनी खुबशे हांवें मेमरीज क्रिएट केल्ल्यो आसा ह्यो मेमरिज वी आर अलोंग वीथ माय फ्रेंड्स आय एम चेरिशींग टील डेट म्हजो जो हेतू ट्रॅव्हलिंगा फाटल्यान तो म्हटल्यार जावन आसा फोर अ चेंज जेन्ना दुसऱ्या जाग्यार वता तेन्ना हांव फक्त थंय लायक बेश्टो कॅज्युअल भोंवना हांव थंयचो कल्चर थंयचो वे ऑफ वर्किंग थंयचो लायफस्टायल मागीर थंयचो सोशियल एडिग्मा मागीर थंयचो जो पॉलिटिकल बिहेवियर हांव नोट करतां आनी मागीर तें आमचे हातूंत कशें फीट जातलें ओर तें हाउ कॅन आय एडोप्ट डेट कल्चर इन टुडेस ओर मॉस्टली आमी कसो हें करतलों तें हांव लक्षांत दवरतां आनी खुबसो जो एज्युकेशनल आस्पेक्ट जो आसा हांव ते आस्पेक्टा कडेन पळयतां एज फार एज कित म्हणटात तें इन्जॉयमेंट रिलेटीड हांव एक फोटोजेनीक मनीस तेन्ना समज हांव खंयी खंयचो प्लेस विजीट करतां जाल्यार आय एम श्युअर की थंय थाउजंड तरी पिचर्स जे आसा कलेक्ट करतलों बिकॉज दीस इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी अपार्ट फ्रोम ट्रॅव्हलिंग ही एक फोटोजेनीक फोटोजेनीक इज माय वन ऑफ द फेवरेट हॉबी तातूंत भितर आतां आत तर कांय ऑक्युपेशनल रिजना खातीर आय कुडंट एक्सप्लोर मच बट साउथाचो जो पार्ट आसा तो ओलरेडी कव्हर केल्लो आसा आतां आय एम एसपायरींग टू सी नोर्थ इंडिया एज माय कितें म्हणटात तो फेवरेट नेशन फेवरेट पार्ट ऑफ द नेशन आंत तो शिमला मागीर आमचें काश्मीर इज वान ऑफ माय ड्रीम डॅस्टिनेशन ते भायर केदारनाथ हे सगळे प्लेसीस हांव आतां एक्सप्लोर करपाचो आसा आनी आतां पळयतां की म्हजे फ्रेंड्स आसतले जाल्यार आय्ल मेक श्युअर की ह्या वर्सां भितर हांव हे सगळे प्लेसीस एक्सप्लोर करतलों तातूंत भितर जो एक आसा एक फ्रेंड्सा भितर जी युनिटी जी आसा युनिटी सोडून जें एक बॉन्ड जो आसा तुका तो तयार जाता तेन्ना आय सी ट्रॅव्हलिंग एज वन ऑफ माय स्ट्रॅस बर्स्टिंग एक्टिविटी तातूंत भितर एड्रनलिनान रश जो आसा आय वॉंट इट बेश्टो गेलो हात हालयत येलो ना थंय म्हाक शॉपिंग करपाक जाय थंय म्हाका एक्सप्लोर करपाक जाय एड्रनलीन रश थ्रिलिंग एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो म्हाका करपाक जायो आनी आय सी ट्रॅव्हल हाका लागून म्हाका ट्रॅव्हलिंग जो आसा म्हाका खूब आवडटा आनी हातूं भितर जेन्ना आमी ट्रॅव्हल म्हणटात तेन्ना आमी ऑब्लिगेशन म्हणून करतात बिकॉज खंय ना खंय आमी दुसऱ्याक हाका स्टॅटाक ट्युरिजम सॅक्टरांत आमी इन्वेस्ट करतात ह्या नजरेन हांव ट्युरिजम म्हूण असो पयतां